में अपनी जिंदगी दे बारे च तुसें ई गल्ल सनाना चाह्न्नी कि केह् होएआ के में ना दसमीं च फेल होई पर केह् होएआ में आखेआ में हारना निं ऐ में इस इस चीज कोला डरना निं ऐ ते जित्तना ऐ में इस चीज कोला पर केह् होएआ में निं दोबारै पेपर दित्ते में दोबारै पास भी में पास होई में आखेआ अज्ज जेकर में हारी तां में गेई में पर क्योंकि तुसें गी भी पता गै ऐ जेह्के ज जित्तदे जेह्के ढौंदे उ'ऐ खढ़ोंदे तां करियै में तुसें गी सनाना चाह्न्नी कि तुसें गी कदें बी हार निं मन्नना चाहिदी कुसै बी गल्लै कोला कदें निं डरना तुसें आखना नेईं असें इस चीज कोला लड़ना ई लड़ना ऐ म्होशा लड़ना ई लड़ना